میں اپنی زندگی کی جو آج شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے میرے اسکول کا پہلا دن میں نے اپنی ففتھ کلاس تک جو ہے وہ پبلک اسکول سے پڑھا تھا پھر اس کے بعد میرا ایڈمیشن جو ہے وہ دوسرے اسکول میں کرا دیا گیا تھا راکیش اسکول میں سکس کلاس سے جو کہ وہ بھی گورمنٹ اسکول ہے وہاں پر جب میں گئی تھی تو وہاں پر مجھے جو ہے فرینڈز بنانے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھی مشکل تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں بہت زیادہ چھوٹی تھی اور وہاں پر جو ہے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا اپنا اپنا گروپ بنا ہوا تھا لڑکیوں کا اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ کوئی مجھ سے بات کرے گا یا نہیں یا ٹیچرس کا میری طرف کیا بیہیویر ہوگا کیا نہیں تو وہ جو دن ہے وہ مجھے آج بھی بہت یاد آ جاتا ہے اپنے اسکول کا دن صرف کلاس کا